हाँ लोग घूमना फिरना तो जानते हैं और जाना भी चाहते हैं बहुत सुंदर सुंदर जगह भी है घुमने फिरने के लिए लेकिन लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं सफाई के साथ क्या गंदगी बहुत करते हैं खाने पीने की सामग्री बोतल डस्टबिन में नहीं डालते हैं डिस्पोजल सब चीज़ें ऐसे ही फेंक देते हैं खुले में उससे क्या है शुद्धता तो खत्म होती ही है और सुंदरता भी खत्म हो जाती है ऐसे घूमना चाहिए जाना चाहिए अच्छा नहीं लगता है घूमने की जगह में सफाई का ध्यान विशेष रखना चाहिए उससे प्रदूषण बढ़ता है और हमारी सौंदर्य जगह की सुंदरता कम होती है ऐसी जगह घूमने में सफाई का विषय ध्यान रखना चाहिए